دیسی کمیونٹی میں کھیل کھیلنے کے ذریعے لوگ بہت ساری مہارتیں حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر کسی کو پہلوانی کرنا ہو تو اگر ہم اچھے کھاد اگر ہم مان لیں کہ اگر ہم کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اچھا باڈی ہونا چاہیے اچھی اچھی صحت کا خیال رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے اگر ہم ایک طرح سے ماڈلنگ بھی ہم کر سکتے ہیں اگر ہم اچھے سے کھانے پینے پر دھیان دیتے ہیں اور ایک اچھے کرکٹر ہیں تو ہمیں ایکسرسائز کی تو ویسے بھی بہت ضرورت پڑتی ہے اور ایکسرسائز اگر ہم اچھے سے کرتے ہیں تو ہماری باڈی فٹ ہوتی ہے اور باڈی فٹ ہوتی ہے تو اس کے ذریعے ہم بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں ماڈلنگ کر سکتے ہیں اور ہم اگر چاہیں تو ٹی وی سیریز میں کام سب کر سکتے ہیں میڈیا پہ کام کر سکتے ہیں بہت سارے ہمارے پاس بہت ساری مہارتیں ہو سکتی ہیں ہم ایک جم جوائن کر سکتے ہیں تو جم جوائن کریں گے تو ہماری واڈی فٹنیس اچھی ہوگی تو ہم لوگوں کے لیے ایک ایک لوگوں کے لیے ہم ایک مثال کے طرح ہو جائیں گے کہ لوگ کچھ بھی کر سکتا ہے کھیل کے جریعے سے اگر ہم صحت اچھا رکھیں گے تو فر ہم کسی بھی فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی کوئی بھی کسی بھی طرح کی مہارتیں حاصل کر سکتے ہیں اور